اتر پردیش یو پی میں اردو زبان کا ریاستی ورثے میں ایک اہم کردار رہا ہے یہ ریاست تاریخی ثقافت اور ادبی لحاظ سے بہت زرخیز ہے اور اردو زبان کی وراثت کا ایک اہم حصہ رہی ہے تاریخی اہمیت مغلیہ سلطنت کے دور میں اردو زبان کو بہت فروغ ملا اور یو پی میں کئی اہم شہروں جیسے لکھنؤ دہلی اور آگرہ میں اردو ادب اور شاعری کا مرکز ہے ادب اور شاعری یو پی نے اردو ادب اور شاعری کو بے شمار نامور شاعروں اور ادیبوں سے نوازا ہے جیسے میر تقی میر مرزا غالب امیر مینائی اور علامہ اقبال ثقافتی اہمیت اردو زبان میں یو پی کی ثقافت میں موسیقی رقص اور تھیٹر میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے لکھنؤ کی تہذیب اور وہاں کی زبان کی نزاکت اور لطافت اردو زبان کی مرہون منت ہے تعلیمی کردار یو پی کے مختلف تعلیمی ادارے جسے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے اردو زبان اور ادب کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے معاشرتی افراد یو پی میں اردو زبان مختلف سماجی تقریبات اور تہواروں میں بھی ایک اہم حیثیت رکھتی ہے شادی بیاہ اور دیگر رسوم میں اردو زبان کی شاعری اور نثر کا استعمال عام ہے اسی طرح اتر پردیش میں اردو زبان ریاستی ورثے کا ایک لازمی جز رہی ہے جو نہ صرف ماضی کی تاریخ و ثقافت کا عکاس ہے بلکہ موجودہ دور میں بھی اہمیت رکھتی ہے